नमस्ते जी जी दुकान आप कौन कौन सा खिलौना चाहिए देखिए मैं लकड़ी का खिलौना है यहाँ लकड़ी के खिलौने हैं प्लास्टिक के खिलौने हैं और मिट्टी के खिलौने हैं कौन सा खिलौना चाहिए आपको मुझे ही तो कैसा चाहिए हाँ हाँ टैडी मिल सकता है प्राइज वही साठ सत्तर अस्सी जैसा लेंगी वैसा दाम है हाँ तो ज़्यादा नहीं रख लो न लेंगी तो कुछ कॉनसेसन हो सकता है मिट्टी का वही बीस पच्चीस हाँ छोटे छोटे हैं मिट्टी के हैं न ज्यादे छोटे छोटे नहीं रहेंगे तो इधर उधर बेचने के लिए ले जाने में टूट फूट जाएंगे न हाँ लकड़ी का भी खिलौना है छोटा छोटा

वो भी पचास रुपये साठ रुपये नहीं नहीं बहुत मेहनत होती है एक खिलौना बनाने में हमको एक घंटा दो घंटा लग जाता है चलिए उसी में जब ज्यादे लेंगी तो दो चार दस रुपया इधर उधर हो जाएगा हाँ हाँ हाँ एक आध फ्री में तो दे ही देंगे वो भी हैं हाँ कपड़े वाले खिलौने भी हैं उ तो अस्सी नब्बे का पड़ेगा सौ का पड़ेगा

हाँ खूब बढ़ियाँ बढ़िया खिलौना हैं बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं आपको अच्छे दामों में लगा देंगे कोई बात नहीं इकट्ठा लेंगे ज्यादे से ज्यादे लेंगे तो कुछ कम लगा देंगे

ठीक है ठीक है हम सही रेट लगा देंगे आपके लिए ठीक है ठीक है नमस्ते